सुबुह जो उथण सां अवल त भॻवान जो नालो तंहिंखां पोइ ॿारनि जे स्कूल जो टिफियान टिफिन तयार कंदा आहियूं वरी नेरनि मर्द खाइन वरी जल्दी जल्दी मंझंदि जे लाइ टिफिन तयार कयूं मर्द खे ॾेयूं तंहिंखां पोइ वरी राति जो रोटी तयार कयूं जेॾीमहिल राति जो अचनि मर्द ईंदा आहिनि ऐं अचनि सां पापड़ पाणी खाइन वरी सभु घर जा भाति रोटी खाईंदा आहियूं हाल अहिवाल कंदा आहियूं केरु आयो केरु वियो मर्द बि सभु हाल अहिवाल चाल पुछंदा आहिनि कोई शादीअ जो काड ॾेई वञे या सतसंगि ॿुधाए वञे सभु हिक ॿिए सां हाल अहिवाल कंदा आहियूं